नमस्ते और हाँ मिल जाएगी हाँ देखो छोटी मेज़ कम से कम छः हज़ार रुपये की पड़ेगी बड़ी मेज़ जो है बारह हज़ार से कम की नहीं यह सांखू की वगैरह आती हैं बनी मजबूत सांखू की बनी आती हैं ये मेज़ें छोटे मोटे क्योंकि छोटे पटरा होते हैं न जो हैं लगे हाँ इसलिए यह घूमती सड़ने वाली लकड़ी नहीं लगाई जाती है कुर्सियों का कम से कम हर एक कुर्सी के बाद सही कुर्सी लेंगे छः आठ कम से कम पाँच हज़ार रुपये की बैठेगी बढ़ियाँ कुर्सी दाम अरे दस पाँच रुपये की बात नहीं है लेकिन यह फिक्स रेट होता है इसमें क्योंकि फिक्स लकड़ी होती है फिक्स रेट में फिक्स लकड़ी में ज़्यादा दाम घटाया नहीं जा सकता नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा जो चीज़ बताई जाएगी वही निकलेगी चाहे आप उसकी उसकी किसी से देखभाल करवा सके हाँ कोई गलत बात नहीं हाँ हाँ सब देंगे आप आईए तो यह भी हाँ यह भी मिल जाएगी लकड़ी की अलमारी आप लेंगे कम से कम अठारह बीस हज़ार रुपए की बैठेगी क्योंकि उसमें तीन चार पट्टियाँ लगती हैं हाँ और यहअच्छी खासी में पल्ला भी लगता है हाँ तो इसीलिए इसमें नहीं नहीं नहीं नहीं अगर आप कम रेट मिले तो तमाम प्रकार की लकड़ी है तमाम प्रकार की मेज़ें है है लेकिन सही लोगी पैसा लगेगा उस सही जिम्मेदारी होगी एक साल तक घुलने सड़ने की जिम्मेदारी पूरी नहीं है की यहाँ आज ले जाओ तो कल अगर आप बरसात में भी खड़ी कर दें बाहर तब भी कोई सड़े घुलने की लिए लकड़ी सड़ती नहीं है ठीक ठीक आप आईए नमस्कार